हँ टेक्नोलॉजी से बहुत फायदा भेलैया टेक्नोलॉजी पहिले आदमी सब पूछताछ करैत छलै बहुत देर लगैत छलै कहींँ पहुँचैमे आब भेलै की गूगल मैप आ गेलैया कहींँ भी जायके लेल बस एक क्लिक करैत छै मैपमे देखैत छै आ दश पन्द्रह मिनटमे ओतऽ पहुँच जाइत छै अइसन बहुत फीचर सब टेक्नोलॉजीसँ एलैया जेकि बहुत सुविधा बढ़ेलकैया आदमीके समय बचेलकैया आओर कि टेक्नोलॉजीसँ ई समयके बचत भेलैया आओर चीज सब फायदेमंद मतलब कि बहुत टेक्नोलॉजीसँ बहुत फायदा भेलैया अब एक क्लिकमे कोइ भी अपना कोइ भी वीडियो कॉल होय या किछु होय पहिले आदमी मिलै जाइत छलै आब वीडियो कॉल कर लै छै केकरो मोबाइलमे एक क्लिकमे देखि लै छै हँ वीडियो कॉल पे यहाँ से यहाँ देखनाइ पूरा दुनिया घूम सकलै टेक्नोलॉजी से सब केओ आओर टेक्नोलॉजी से बहुत विकास भी भेलैया टेक्नोलॉजी आओर बढ़ैके चाही आओर